सीतामढ़ीमे बहुत तरहके सन्स्कृति हइ कला हइ शिल्प हइ जाहिसे कि गाँवमे लेलू कि औरत सभ हइ लेबारि जे होइ छै धानके ओहिसे चटा चटैया बनाबै छै जाहिसे कि ओ डलिया बना दै छै डलिया बना दै छै आओर जे गाँवमे होइ छै कुम्हार सभ मिट्टीसँ मतलब हण्डिया बना दै छै बर्तन बना दै छै के चुल्हा बना दै छै के जाहिसे आओर मूर्ति भी माटिसँ सीधा ओकरामे बहुत हि बढ़िऑं बना दै छै आओर एकर लेल सभ फेमस हइ आओर बहुत हि मतलब बहुत एसन काम हइ कला हइ शिल्प हइ जे सीतामढ़ीमे बहुत जादा फेमस हइ हँ जाहिसे कि सरस्वती जीके मूर्ति हो गेलै दुर्गाजीके मूर्ति गणेश जीके मूर्ति मतलब हर भगवानके मूर्ति यहाँ बहुत हि बढ़िऑं सँ बनाओल जाइ छै